सगल्यांत फेमस असो हांवें वाचलेलो बूक म्हणटा तो यू कॅन यू कॅन म्हणटा तो शीव खारे हेणें बरयला शीव खेरा हाणें बरयला आणी तो बूक वाचपाक म्हाका एक वन एन हाफ म्हणजे एक देड म्हयनो लागलो जो कोण असो वाचपाक सामको स्लो आसा ताका दोन तीन म्हयने सुद्दां लागपाक शकता किद्याक तेतून अशे एक एक शब्द बरयलां जें आमच्या परी खूब पयस आसा पण तें आमकां गुगल करून आतां गुगलाचेर सगळें मेळटा सो गुगल करून ताजो अर्थ आमकां कळून तें आमी अंडस्टँड करून वाचपाक जाय इंग्लीश बूक आसता तो आनी यू कॅन यू कॅन म्हटल्यार किदें अशें खूब इजी आसा तसो वाचपाक खूब डिफिकल्ट असो ना फूल सगलें प्रॅक्टीकल म्हणजे जे किदें काल्पनीक अशें भितर कांयच ना जें किदें रियलिटीन घडटा खरी घडणूक जी आसता एक एक मनशाची तांच्यांनी भितर घेवन ताजो एग्जांपल दिवन तें बरयलां बूक म्हणजे अशें तुमी केल्यार कशें जातलें किदें करिना जाल्यार किदें जातलें किदें केल्यार किदें जातलें किदें करपाक जाय जाल्यार तें जातलें अशें सगलें तितून बरयलां सो सगलें प्रॅक्टीकल म्हणजे जें किदें आतां घडटा पळय तें आनी इनसायड म्हणल्यार आपल्या भितर किदें आसा तें आमकां खबर ना आमचो उद्देश किदें आसता एका कामा कडेन तें आमकां केन्ना खबर आसना सो तें बूक वाचून आमकां कयटा आ आमी हें केलें किद्याक आमकां हें करपाक जाय आशिल्लें म्हणून आमी अमकें अमकें एकदा कार्य करता पण आमकां खबर आसना तें कार्य आमी किद्याक करता म्हणून पण तो बूक वाचलो की आमकां सगलें जाणून येता की आरे हें हांवें केलां मरे आ ह्या खातीर हांवें तें केल्लें अशें म्हणून आनी तूं किदेंय कन्फुजन आसूं किदेंय आसूं तुका कसलेंय जर कन्फुजन आसलें जाल्यार तो बूक वाचलो जाल्यार तो सगलो प्रोब्लेम सोल्व जाता म्हाका एकएकदा अशें दिसता की बूक वाचलो तेन्ना ताका त्या मणशाक जेणें बूक बरयला ताका कशें कळ्ळें की म्हाका इतकें सगळें डिफिकल्टी आसा म्हणून म्हणजे एग्जेक्ट सेम डिफिकल्टीस ताणे तितून बरयल्या आनी त्या डिफिकल्टिजांचो ताणे प्रोब्लेम तेतून म्हणजे प्रोब्लेम सोल्व करपाक तेणें सोलुशन दिलां सो तुमचें सगलें कन्फुजन म्हणजे सोल्व जाता आनी म्हणजे आतां म्हाका तो बूक वाचता वाचता एक पोजिटीव फिलींग येयली की ह्या जगान एकटें हांवूंच ना जाका हें सगळें आसा सगळ्या जगांतल्यांक सुद्दां होच प्रोब्लेम आसा किद्याक म्हाजें एकट्याचेंच एग्जांपल घेवन काय ताणे बरोव नासतलें न्ही सगल्यांचेंच एग्जांपल घेवनूत बरयलां आसतलें मागीर सेकँड म्हणटा तें यू कॅन म्हटल्या तितून प्रोब्लेम हें सोल्व करता सगलें इश्यूस सोल्व करता आनी आमच्या लायफा बद्दल तातून खूब बरयल्लें आसा कशें लायफ कशें तुजें लायफ चलोवपाचें जाल्यार तुका बरें लायफ चलोवपाक जाय जाल्यार किदें करपा जाय जर तूं किदेंय फेलीयर तुज्या लायफान आयलो जाल्यार तें फेल्युयर टाळून तूं कसो फुडें वसपाक जाय हें सगळें सो तें बुकाचें नांवूच तशें दिलां की यू कॅन म्हणून आनी सगले इश्यूस सोल्व करून तुमचें प्रोब्लेम्स तुमचो एटीट्यूड सगलें चेंज करता आनी तो बूक वाचलो की फूल लायफ आमचें चेंज जाता आनी हांव स्वता वाचून दुसऱ्यांक सुद्दां खूब जाणांक हांवें तो वाचपाक कनसिडर करा म्हूण सांगलां